भैया जी ये सब्ज़ियाँ कैसे दी है कौन कौन सी आपके पास ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं

ये गाजर ताज़े हैं ये गाजर कैसे रुपये कि किलो दिए बताएंगे ज़रा पचास रुपये के जी अच्छा है गाजर सौरी आलू बताइए कैसे रुपये ये पहाड़ी आलू हैं ये टमाटर कैसे दिए भैया सौ रुपये के जी

टमाटर तो भैया थोड़े सस्ते हो गए थे ना और ये भैया फूल गोभी कैसे दिए अच्छा और ये हरी मटर कैसे दिए भैया सौ रुपये के जी हरी मटर भी बहुत महंगी बता रहे हैं मुझे भैया ये पाँचों चीज़ एक एक के जी चाहिए क्या आप थोड़ा कम कर पाएंगे इसका दाम तो भैया एक एक के जी आप एक किलो आलू एक किलो टमाटर एक किलो हरा मटर एक किलो गोभी और एक किलो ये लाल लाल गाजर दे दीजिएगा और भैया एक बार ये भी बता दीजिए कि और चीज़ में कितना पैसा कम कर पाएंगे आलू में दस रुपये कम कर पाएंगे किलो का अच्छा और ये गाजर में भैया चालीस रुपये गाजर देंगे तीस रुपये में नहीं हो पाएगा और ये फूल गोभी भैया इसका भी बीस रुपये कम कर दीजिए ठीक है भैया और ये हरा मटर भैया बहुत महंगा है ये भी थोड़ा सा कम कर दीजिए हरा मटर और भैया तब सभी चीज़ें एक एक किलो पैक कर दीजिए अलग अलग पैक कर दीजिएगा और सभी का एक बार मेरे को लास्ट का बिल भी दे दीजिएगा कि कैसे दे रहे हैं और एक चीज़ और बताइए भैया सभी सब्ज़ियाँ आपके यहाँ ताज़ी तो है ना अगर से इस में स्वाद तो आएगा ना भैया क्योंकि भैया इतनी महंगी सब्ज़ियाँ ख़रीद रहा हूँ और अगर ताज़ी ना हो तो पैसे बर्बाद हो जैएंगे मेरे अच्छा

ठीक है भैया सभी चीज़ें अच्छे से पैक कर दीजिएगा ठीक है और अगर से हम आपकी यहाँ कि सब्ज़ियाँ ताज़ी रहीं तो फिर मैं आपके यहाँ कल आऊँगा ठीक है